बड़ बढ़िआँ बड़ बढ़िआँ रहै छिए की करबै बेटा पुतौह ठीके रहै छै आइकाल्हिके से जमाना नहि बुझै छिए अहाँ केना

हँ बेटा पुतौह से बैठल रहै छै बुढ़बा बुढ़िआ जोरलक चितलक कमेलक सब अपन खेलक पाँच अङ्गुरी मुँहमे गेल बेटाके भरोसेसए की रहबै आइ पुतौहके भरोसेसए की रहबै जमाना तेहने बीत रहल छै से कखनो बहल पुरबा आ कखनो बहि जाइ छै पछिआ मेघ लगबै छै अखनी सीजन बरसाके छै खेती खोलाके छै सब्जी उब्जीके तऽ नहि छै तऽ धाने तानेके ने छै बेटा आ पुतौह नहि जाइके गर करै छै बाहर तऽ अपने दुनू प्राणी खटै छिए माल जाल छै हेबए बकरी छै खाएके भनसा से करऽ धरऽ पड़ैए बूढ़ से छी तऽ करब की कोनो कोनो से जोगाड़ लगबै छी तऽ अपन लगाकऽ पाँचो अङ्गुरी मुँहमे जाइए दुनू प्राणी खटै छी बेटासँ पुतौहसँ बेसिए खटै छी करब की नहि किम्हरो जा होइए गाम घरमे हटिआ रहैए खरीद बिक्री करै छी खरचामे किछु दिक्कत होइए तऽ कोनो भाँतिसँ से अपन गहूँम आनलहुँ चावल आनलहुँ तऽ हम खाइ छी आओर की करबै घुमै लए हँ हँ सभ चीज घरो अइ अङ्गनो अइ दुआरिओ अइ सभ किछु अइ जे जहाँ कऽ मनमे भावैए हमरो जे मनमे भावैए से अपन खटै छी करै छी रहै छी कोई चीजके दिक्कत नहि अइ सरकार ताकैए तऽ ठीक अइ नहि ताकैए सरकार तऽ ओहो दू पैसा एक पैसा नहिए दैए ककरो नहि दैए भगवान सभके भगवान सभके देखैवला राखैवला देखै सुनै जकरा नहि कोइ नीचाँमे तकरा ऊपरवला देखै छै ओहिना जाइ छै दुनिआ कटै छै समय सभके कटै छै कहल जाइ ठीक छै बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्दर अपना छिए ने ठीक